पेट्रोल जी क़ीमतियूं वधण सां कुझु लॻे नथो हीअं कुझ भई गाॾियूं हलण घटिजी वेयूं पेट्रोल जी क़ीमतियूं अगरि वधियूं आहिनि धंधा पाणी वधनि था ऐं गाॾियूं हलाइण केरु घटि नथो करे असां बि गाॾियूं हलाइण कोई घटि कान कयो ऐं ईंधनि जेको आहे उपयोग थियण सां पर्यावरण में थोरो घणो फ़र्क़ु पिए थो पर इअं कुझु एतिरो फ़र्क़ु न आहे छो जो गवरमेंट त ध्यानु ॾेई रही आहे उन्हनि ॻाल्हियुनि ते ऐं गवरमेंट जे ध्यानु ॾियण सां फ़र्क़ु पिए थो गाॾियूं जेके न हलाइण घुरजनि उहा न नथा अलाउ कनि गवरमेंट ऐं जेके गाॾियूं सही आहिनि जेको पर्यावरण खे ख़राबु प्रदूषण नथियूं कनि उहे हलण ॾिनि था त हिन में मां समुझा नथो भई पेट्रोल जेको वधे थो अघु हुनजे हलाइण सां कोई फ़र्क़ु पिए थो